सिंधी ॿोली मिठड़ी ॿोली असांजे सिंधीअ में जेको इष्ट देवता आहे उहो आहे झूलेलाल साईं माण्हू झूलेलाल साईंअ लाइ जामु प्रेम ॾेखारींदा आहिनि झूलेलाल जो विर्तु चालीह ॾींहंनि जो रखंदा आहिनि उन चालीहनि ॾींहंनि में असां न वार कटंदा आहियूं न नंहं कटंदा आहियूं न थूम बसरु खाईंदा आहियूं ऐं चम्पलु बिना घुमंदा आहियूं माण्हू चालीह मंदर में वञी अखो पाईंदा आहिनि ऐं झूलेलाल साईंअ सां प्रार्थना कंदा आहिनि ऐं पंहिंजी मन जी मुरादियूं रखंदा आहिनि उन चालीहनि ॾींहंनि में चालीहे जे मंदर ते गीत जा मिठड़ा मिठड़ा ॿोल ॿुधाईंदा आहिनि ऐं पंजड़ा ॻाईंदा आहिनि माण्हू ॿाहिरि ॿाहिरि शहर मां ईंदा आहिनि ऐं हिते रहंदा आहिनि मंदर में चोवीह कलाक लंगर जी सुविधा बि चालू हूंदी आहे माण्हू बसरु थूम बिना खाधो खाईंदा आहिनि ऐं जामु माण्हू रस्तनि ते परसादु विरिहाए करे झूलेलाल साईं जो नालो जपाईंदा आहिनि चंडु ॾींहुं ख़ासि करे परसादु ठाहिणु कड़ांह प्रसाद ठाहींदा आहिनि चालीह ॾींहंनि फुल धूम धाम सां मनाया वेंदा आहिनि ऐं लास्ट ॾींहं ते मटकी जो ॾींहं रखियो वेंदो आहे ऐं हुनखां पोइ पलव पाईंदड़ ऐं मन जी समाप्ति कंदा आहिनि चालीहे जो ॾींहं असांजे सिंधियुनि में मुख्य ॾींहुं आहे सिंधियुनि जो सिंधियुनि में एतिरी एकता आहे की असां चई करे बयां नथा करे सघूं सिंधीअ में जय झूलेलाल चई करे असां जेको बि आहे शुरू कंदा आहियूं